ہماری ریاستِ تلنگانہ میں اَلحمد لِلّہ بہت سارے خبر پہنچانے کی ٹیکنالوجی موجود ہے جس میں سوشل میڈیا کا جو دور اَبھی چل رہا ہے سوشل میڈیا یہاں تلنگانہ میں زیادہ اَبھی چل رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہی لوگ ہر روز کی خبریں بہ آسانی دیکھ سکتے ہے اور ہمارے نیوز چینل والے جیسے فور ٹی وی جی ایم ٹی نیوز بہت سارے الگ الگ الگ چینلس والے یہاں پر موجود ہیں جس سے ہم خبریں بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں ہماری ریاست کے حالات میں خود سوشل میڈیا کے ذریعے خبریں سنتا ہوں خبریں دیکھتا ہوں

سب سے سب سے زیادہ اور آسانی والی میرے تجربے کے اعتبار سے سوشل میڈیا ہی ہے ابھی کیوں کہ سب کا الگ الگ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے خبریں پڑھنے کا کوئی لوگ اخبارات پڑھ کر نیوز جانتے ہیں کوئی انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی آن لائن تو کوئی سوشل میڈیا ہمارے ہماری ریاست تلنگانہ میں سب سے زیادہ آن لائن سروسز بھی بہت اچھی طرح سے کام کر رہے ہے اور سوشل میڈیا سے بھی ہم بہ آسانی خبریں سن سک رہے ہے